नमस्ते भैया अरे भैया एक हमको प्लॉट ख़रीदना था लखनऊ में जी भैया मतलब कैसे का रेट चल रहा है प्लॉट वहाँ पर लखनऊ में कहाँ पर आप बता रहे हैं कहाँ पर आप भिजवा देंगे जी जी भैया एक जगह तो चाहिए ज़रूरी है मतलब हमको भैया एक दो बिस्ता कम से कम बनारस में भी है आपका जी जी बनारस में भी ले सकते हैं हम हॉसपीटल उसपीटल इस्कूल उसकूल है ज़मीन के अग़ल बग़ल हाँ भैया तो हॉस्पिटल इस्कूल रहना यह सब बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं पर अगर मकान उकान रहे तो आप यह स्कूल हॉस्पिटल यह सब सुविधाएं देना बहु रोड पास में होना चाहिए नहीं नहीं रहना ही है भैया घर ही बना के वहाँ पर रहना ही है हाँ तो इसीलिए भैया सोचे एक जगह से आपका नंबर पता चला तो हम कहें रुकिए फोन करके पूछे भाई आप से कि अगर आपके पास हो ऐसी कोई ज़मीन जी जी भैया तो इसीलिए ना क्या रेट वहाँ पर चल रहा है भैया ज़मीन सब जगह महंगी यह ज़मीन बहुत महंगी है ज़मीन कहाँ सस्ता है गाँव में सस्ते नहीं है तो शहर कि बात छोड़िए ज़मीन बढ़िया रहनी चाहिए या सस्ता महंगा लोकेसन बढ़िया रहना चाहिए और भैया ज़मीन वमीन कहे साफ से मिले ना मतलब लफड़ा वफड़ा कोई टेन्सन बवाल यह सब नहीं ना है ज़मीन में यह भैया बोल रहे हैं साफ ज़मीन है ना लफड़ा उफड़ा झंझट बवाल यह सब नहीं है ना ज़मीन में सही बात है भैया कि मतलब ज़मीन लेने के बाद में हम फस जाएँ लफड़े में तो हम केस कि ज़मीन लें उसका फिर करें इससे बढ़िया पहले पूछ लेना अच्छी बात है जी जी भैया ठीक है हम आते हैं बात करने ठीक है ठीक है जल्दी से हम आप से मिलते हैं ठीक है भैया ठीक है भैया हम आप से मिलते हैं नमस्कार